बचपनमे नीक याद ई छै की हमरा पप्पा तऽ नहि ओतय लेकिन मम्मी हमरा बहुत मारै छलय कहै छलय पढ़ पढ़ आओर हमरा बचपन मे कहू तऽ पढ़य मे कनियो नहि मोन लगै छलय हम बुझलहुॅं पढ़ाइ लिखाइ की छै झूठो के भरि दिन बैठल रहू बैठल रहू लेकिन इहै चीज के आब सोचै छियै तऽ सोचै छियै नहि ई बहुत नीक छलै आओर ओ बहुत फायदा केलकै हमरा ले अगर ओहि समय मे ओ नहि भेल रहिते अगर नहि मारले रहिते हमरा मम्मी तऽ हमे ई मुकाम पर नहि पहुँचतिऐ आओर नहि कुछ करतियै तै दुआरे अभी बहुत सारा मे देखै छियै की ओकरा पढ़य मे मोन नहि लगै छै ओकरा बैठय के क्षमता नहि छै ओसब नहि छै हमरा अगर ओसब हम अगर नहि केलय रहिते मम्मी हमर तऽ हम हमहुँ अभी नहि बैठ पयतिय नहि पढ़ि पयतियै आगे हम पढ़य मे ओहि चीज के बहुत ओ चीज बहुत मायने राखै छै आओर कहल जाय तऽ बहुत अच्छा चीज छै आओर ई सबके साथ होबाके चाही